सिंधीअ जूं आम भ्रातियूं आहिनि के सिंधी घटि महत्व वारी भाषा आहे पर वास्तविकता इहा आहे की सिंधी जाम ॻाल्हाई वेंदी आहे भारत में छह सौ लख माण्हू सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि सिंधी जे बारे में ॿी भ्राती आहे की सिंधीअ जो व्याकरण जाम कठिन ऐं जटिल आहे पर जटिल थियण सां गॾु अन्य भाषाउनि जहिड़ो कठिन कोन्हे टी भ्राती आहे सिंधी सिखण लाइ असां वटि संसाधन घटि आहिनि हा घटि आहिनि पर ॿी भाषाऊनि जे मुकाबले घटि आहिनि पर आहिनि जरूर जंहिंजो उपयोग करे माण्हू सिंधी सिखी थो सघे हाणे सिंधीअ खे अॻियां वधायण जी ॻाल्हि कयूं त असांजी सिंधीअ असांजी मिठी ॿोली सिंधी हुनखे अॻियां वधायण लाइ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो उपयोग करे माण्हू खे सिंधी लाइ शिक्षित करे था सघूं ऐं जेके सिखण था चाहीनि उहे बि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो उपयोग करे था सघनि ऑनलाइन या ऑफलाइन असां सिंधीअ ॻाल्हायण जा संघठन ठाहे था सघूं सिंधी ऐं बियूं भाषाउनि जे विच जी सामानताऊं विद्यार्थीयुनि खे ॿुधाए उन्हनि लाइ सिंधी सिखणु आसान करे था सघूं